جب میں اسکول میں تھا تو میرا سب سے پسندیدہ مضنون حسابات تھا جس کو ہم انگریزی میں میتیھمیٹکس کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایک واحد سبجیکٹ ہے جس کے طرف سے انسان کا ذہن بہت تیز ہوتا وہ آپ غور کر لیجیے کوئی بھی انسان جو حسابوں میں آگے رہتا وہ دنیا کی ہر چیز کو جلدی سمجھ سکتا تو وہ ایک واحد ایک ہی سبجیکٹ ہے جس جو آپ کو آگے چل کے پوری زندگی میں آپ کو کام آنے والی چیز ہے آپ اگر دکان کے پاس چلے گئے کچھ سودا لینے تو وہاں پہ آپ کو حساب کی ضرورت ہے آپ کہیں بھی چلے جاؤ کچھ بھی آپ کو اگر تاریخ جاننی ہے تو اس میں بھی آپ کو ایک نمبر ایک تاریخ دو تاریخ اس میں بھی حساب کا یوز ہو رہا میتھمیٹکس کے جو نمبرز ہے نمبرات ہے وہ اس میں استعمال ہو رہا ہے توہ وہ حساب سے میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو زندگی میں کہیں بھی کام آتا ہر جگہ اس کے بنا انسان کی زندگی ادھوری ہے